हा असांजे जो आहे चौक एरिया जो विधायक आहे उहो बढ़िया आहे पहले ॿियो हुयो हाणे ॿियो आहे उहो विधायक सुठो आहे जॾहिं बि असां कोई कमु पईंदो आहे या छा आहे जे नालियूं वालियूं साफ़ु कराइणा कूड़ो जीअं चङो थी वेंदो आहे त असां जेको शिकायत करंदा आहियूं त हू अची करे तुर ते ई सभु कम कराए रखंदो आहे ऐं असांजो विधायक अलाई बढ़िया आहे असांजी हर हिक ॻाल्हि ॿुधंदो आहे मञदो आहे हर ॻाल्हि खे समस्या परे करनि जी कोशिश करंदो आहे कोई बि असांखे दिक़त परेशानी न थींदी आहे और हू जो आहे माण्हू जो आहे बढ़िया आहे असांजी कॾहि बि कोई ॻाल्हि न

कॾहिं बि कोई हीअं न थींदो आहे कि हू चक्कर न हणे हफ़्ते में हिक या ॿ चक्कर ज़रूरु हणंदो आहे मीटिंग में अची ॾिसंदो आहे और असांजे पाणी जी बि सुविधा न बढ़िया कराए रखी आहे असांजे पाणी में बि कॾहिं कोई दिक़त परेशानी थींदी आहे त हू अची करे हुन समस्या खे हल करंदो आहे अगरि हुन में टाइम लॻंदो आहे त हर हिक घर में वञी करे हू चईंदो आहे कि अॼ भई पाणी न ईंदो या छा आए कोई बि दिक़त परेशानी हूंदी आहे असांखे ॿुधाए वेंदो आहे और असांजी अलाई हैल्प बि कंदो आहे कोई बि कमु हूंदो आहे तुर ते अची करे बीठो हूंदो आहे और कंहिं बि ॻाल्हि जे लाइ असांखे हू न करंदो आहे कि असांखे परेशान करे या असांखे दौड़ाए असांखे ही सभु असांखे न करिणो पईंदो आहे असां हिकु अगरि फोन बि करंदा आहियूं त अची करे बीठो हूंदो आहे और सभु कम अची करे ठीक सां ॾिसंदो आहे